बाइक चलाते समय अगर मैं महत्वपुर्ण सुरक्षा सम्बन्धों की बात करूँ तो मैं सबसे पहले हेल्मेट पहनता हूँ बाइक को ज़्यादा स्पीड में नही चलाता हूँ और अगर इधर उधर घुमना हो जिस तो सबसे पहले मैं शीशे के अन्दर पीछे से देखता हूँ कि कोई साधन तो नहीं आ रहा बत्ती होने पर ही रोड क्रॉस करता हूँ जिस प्रकार जिस तरफ की बत्ती होती है उसी तरफ अपनी बाइक लेकर जाता हूँ और डोक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मैं अपनेे साथ लाइसेंन्स गाड़ी की आर सी और इंश्योरेंस पेपर रखता हूँ